आं दिनै मा बुंनो सानदों जोंनि बे आसामाव जोंनि बे बि टि सि एरै एरियाना बि टि सि एरियाआव जों दिनै जों बर' हारि बेनिफ्राय नै सावथाल बेनिफ्राय असमिया जों थांलाय फैलाय बेनिफ्राय मावनाय दांनाय हाथाय बाजारफोरावबो जों बर'जों सावथालजों आरो असमियाजों आरो सब कर्ताफोरजोंबो जों गत्ताय मिलायनानै जागासिनो दङ माइ दैबाबो हालायो थांलायो फैलायो जों नेरान तारमाने नायनो हालायि नङा जों बयजोंबो गोरोबना दं सावथालफोराबो बर'जों गोरोबना दं नेफालिफोरबो बर'जोंनो दं जोंनि बेयाव आसामाव नेफालिबो दङ लोगोसे असमिया दं आरो जों बर' दं आरो जोंनि बर'नि माबायावबो जोंहा रावआ मोननै मोनथामहालागै दं हायनारि दं सानजारि दं सोनाबारि दं आरो सावथालफोराबो माबा उ उरां दं आदिबासि दं बिदिहाय दं आरो असमियाबोथ' मदाहि बिनिफ्राय मा होनदों मदाहि बेनिफ्राय माबा कछारि बिदिहाय दं दा जों बिदि सोलिनानै जाबाय दं इसोरनि अन्नायाव बेनि अनगायै बया माबाखौ नुवाखै असमियाबाबो बर'बाबो हारसाबाबो सावथालबाबो जों बयाखो नुवाखै दा बर्त'मान बिदिनो जों संसार जागासिनो दं मिलाय मिलायनानै गोरोबलायनानै बिनिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंबाय